म्हाका खास करून डोंगरांनी गांवांनी रानांत दर्या वेळीर वॉटरफॉलाक ह्या सगळें हायक करपाक आवडटा डोंगरांनी डोंगरांनी गेलें जाल्यार आमकां ग्रिनरी पोवपा मेळटा डिफ्रंट झाड पोवपा मेळटा डिफ्रंट रानांची फूल पोवपा मेळटा समज दोंगरांनी पावसाच्या टायमार गेल्यार आमकां भाजी पालो तेश कोन्न मेळटा तें काडून हाडपाक मेळटा डोंगरार आमी चड हिलार पावले जाल्यार वयरच्यान आमकां सकयलीं जें कितें आसा घरां बिरां तीं पोवपा मेळटा रानांत पावलें की रानांत थंड अशें वातावरण अशें दिसता बसपाक बरें दिसता मायंड बी बरी फ्रेश जाता आनी रानान अशें खूब आसता बारीक बारीक जनावर दिसता आनी रानांनी झाडां बी पोवपाक बरीं दिसता वड मोटीं बारीक अश कोन्न आनी बिचांनी बीच बीच ही बिचार वचपा हें सांजे बरें दिसता सांजे वेळ थंड अशें उरता कूल वारें येता सनसॅट पोवपा मेळटा आनी बिचांनी अेश करून लौंग पासय मारपा मेळटा वॉटरफॉल वॉटरफॉलान जायतशे वॉटरफॉल आसा जायतशे वॉटरफॉल आनी डिफ्रंट डिफ्रंट वता थोडेशे चड हायटीन पडटा थोडेशे बारीकशे पडटा ते पडले की थोडे ते हायटीन पडले जाल्यार वाफ वयता ती बरी दिसता पोवपाक आनी थोडे बारीकशे वॉटरफॉल आहल्या तितून न्हांवपा मेळटा अशें करून खुबशे हायक करपा मेळटा